स्पेसेलि जोंनि जायगायाव अदालगुरि अदालगुरिआवहाय ओह बेफोरबादि प्रब्लेमसा जायो बिकस ओम जोंना लकेलावहाय ओम डिग्रिसिमल' माबा दङ कलेज दङ मास्टारसनि ओह अदालगुरि कलेज आवहाय मोनफा मोननै ओम मेजर साबजेक्टसा दङ बाट गासिबो गैजोबा ओंखायनो आरो ओम जायफोरा एसे लवार क्लासनि बा मिडेल क्लासनि बिसोरहा ओह गोजानाव फरायनो हरनो गोब्राब जायो बिकस अफ फाइनानसियेल प्रब्लेम सह ओम बिनि थाखायनो मानसिफ्रा फरायनो खाबुखौ मोना पिसिलिटि मोना जायो ओम गुबुन खामानिखौनो मावनानै थानांगौ जायो आरो स्कुलफोरावबो गामि गोथौनि ओह स्टुडेनसफ्रा बिदिनो गोबांहानो प्रब्लेम जायो बिकस अफ फाइनानसियेल प्रब्लेम फाइनानसियेल प्रब्लेमानो बुहुथ ओह मेजर प्रब्लेम जानानै दंङ दा जोंनि लकेलिटियाव ओम मा मानो होनबा ओह बारा ओह जे ओम जों मिथिगौ अदालगुरि ओम सिटि स्माट सिटि जाथ'वाखै ओह मानि बे गासिबो जायगायाावनो जाखायो फाइनानसियेल प्रब्लेमा ओम गामिफोनि ओम मानसिफ्रा बुहुत प्रब्लेम जायो आरो गामिफोरावहाय स्कुलबो थाया जायो डिस्टेनस गोजाननि थाखाय ओम गोजान जायगानि थाखाय ओम थांनो हाया जायो थाबाय खायसेया ओह थाबायनानैब्लाबो थाङो नाथाय बयबो थांनो हाया जायो जोंनो जोंनो गावनि मेगनजोंनो नु नुबोदों उन्दैयावहाय जे उम जेब्ला ब्रिज दलंफोरा गैयामोन होनबाना स्टेनसफोरा खायसे गोजाननिफ्रा दैसा बारबोनाङोमोन ना सह ओम डेयार आर मेनि भेलेजेस वेर ओम ब्रिज आर ब्रिजेस आर नट येट पिल सह बिसोरो दैसा बारनानै फैनाङोमोन आरो नाथाय जेब्ला ओह अखा गोसा फैयो दैसाया देरो होनबाना बिसोरो थांनो हायामोन स्कुलावहाय बेफोर बायदि प्रब्लेमा जायो आरो हस्टेलाव थानो थाखायबो बिस्रा ओह प्रब्लेम जायो फाइनानसियेलि ओंखायनो हस्टेलावबो थानो हाया आरो टिच्चार गामिफोआवबो ओह स्कुल गभमेन्ट स्कुल ओह था दङब्लाबो मालाबा स्टुडेन्टफोरा फै थाङा बासिनानो फरायनो बानानै थाङा बा आरो मालाबा टिचासफोरा गैया जायो टिचार मालाबा उह ओम वान टु क्लास वान टु सिक्स आवहाय सासे टिचार जायो सासे टिचारानो सब सब फाले नायनांगौ जायो सह बे टिचारहाबो प्रब्लेम पिस खामनांगौ जायो एसे अबे मोनसे क्लासखौ सामलाइनो होननानै बेफोर बायदि गोबां प्रब्लेमसा ओं दङ आरो